असांजे भारत में घणईं ऐतिहासिक जॻहियूं आहिनि जीअं त ताजमहल आगरा लालकिलो दिल्ली में अजंता ऐलोरा गुफाऊं मुंबई में गेट वे ऑफ इंडिआ मुंबई में कुतुबमिनार दिल्ली में हवा महल जयपुर में ऐं ॿियूं बि घणई ऐतिहासिक जॻहियूं आहिनि भारत में जंतर मंतर ताजमहल लालकिलो ॾिसण लाइ ॿाहिरां खां माण्हू ईंदा आहिनि इहे जॻहियूं ॾिसी ख़ुशि थींदा आहिनि तारीफ़ बि कंदा आहिनि